म्हजें नांव पुजा टोपले आनी आतां म्हजें लग्ना उपरांत नांव पुजा भोमकार लग्नां पयलीं आमच्या घरांत म्हजी पा चार भयणी आनी मम्मी अशी आमची एक फॅमिली तातूंत म्हजे तीन भयणी लग्न जाल्या तांचे नांव दिपा दिप्ती आनी प्रिया आनी धाकटी भयण भक्ती ते सद्याक कामांक वयता मातशें मस्तें आमच्या घरांत तें एकटेंच आनी बाकीची म्हजी व्हडली भयण खूब प्रेमळ आनी दुसऱ्यो दोन्ही भयण्यो सामक्यो ये स्टेबल कश्यो आनी आमची खूब प्रेमळ कशी फेमिली आमी खूब क्लोजली कशी एकामेकांक रावतात खूब फ्रेंड्स कशीं रावतां आमी सगळ्यो भयणी मेळून घोवाली फेमिली म्हजी जॉयंट फेमिली हांव पयल्याच फावट अशें जॉयट फेमिलीन पळेतां कित्याक तांगेर वीस लोक रावतात करून एकजण आनी वेगळ्यां वेगळ्यां स्वभावाचे लोक वेगळ्यां वेगळ्यां भाशेचे लोक आसा थोडें मिक्स रावतात बिजनस आशिल्ल्या कारणान घोवालें म्हाका खूब लोकांचे मदी रावपाक अशें पयलेच फावट कशे दिसता आनी पूण बरी सगळी आनी आनी आमी सगळीं थंय एकठांय रावता अशी सेपरेट कशी न्हय एकूच घरान रांदप वांगडात जेवप अशे वीस लोकांच्या मदीं हांव सगळें पयलेच फावट पळयंता आनी म्हाका बरे दिसता हांव तांच्या मदी आतां हळू हळू अडजेस्ट जाता आनी म्हजी खुबशीं फ्रेंडा आसात स्कुलाक कॉलेजीक आनी ताच्या ताच्या वांगडा हांवें खूब बरे बरे टायम स्पेंड केला तांच्या वागडां कॉलेजीक म्हजें एक फ्रेंड आसलें रिया आमी खूब आजुनूय आमी वांगडा आसा तशेंच आमी कॉलेजीक मास्टर्स करतना आमचो ग्रूप आशिल्लो चार जाणांचो आमी खूब खूब म्हणजे खूब चड मजा केल्या एम ए क आसततना युनिवर्सटीन तेन्ना आनी कामां निमतान म्हाका दोन बरी फ्रेंडां म्हजी मेळ्ळा बऱ्यो इश्टीनीं शन सनम आनी श्रुती वेगवेगळ्या कामांचेर मेळ्ळा पूण आमी आजुनूय इतकी क्लॉज आसा आनी कितें म्हजें आनी कितें म्हज्यो भयणीट आमी ऑल द टायम गांवडा रावल्या कारणान आमी खूब फ्रेंडाच कशीं जाल्या सो म्हाका कितें म्हज्यो खाजगी गजाल्यो शेर करतलें जाल्यार म्हाका अशें फ्रेंडसात जाय अशें ना म्हजे भयणी वांगडा सुद्दां हांव तितकेंच शेर करतां